مہاتما گاندھی سلیمان خان نریندر مودی وراٹ کوہلی شاہ رخ خان عبد الکلام اویس الدین اویسی کبیر خان قیصر علی نیتیش کمار لالو پرساد یادو